कहियौ हेलो कहियौ ने कि केना देबै जमीन हमे हमरा हँ हमरा मालुम यऽ बुझलियै हमरा मालुम यऽ हमे ओहि जमीन पर दोकान खोलबै पाँच सालके लिए लीज पर हमरा देबै हँ जी

नहि नहि लेबै हूँ

हँ

अच्छा अच्छा तऽ सुनु ने हमे अहाँकेँ पैसा दै लाए तैआर छी बुझलियै पची पचीस पच्चीस हजार पच्चीस हजार रुपैआ अहाँकेँ पान सालके देब अहाँ बौआ से आ घरमे परिवार से बिचार लेब जेना अहाँकेँ जेना अहाँकेँ केना केना देबै तेना बिचारि कऽ अहाँ हमरा बता देब

अहाँ जखनी हमरा बोलेबै हम अहाँकेँ घरे पर आबि जायब अहाँकेँ कहीँ जायके जरूरते नहि

अच्छा हँ हँ ठीक ठीक हँ तऽ हम हँ तऽ हम नाश्ता आर कऽ कऽ जे है ने नाश्ता पानि कऽ कऽ आ नहा धोआ कऽ आ तब हम अहाँकेँ दस एगारह बजे मिलब जरूर जी जी तऽ तऽ कहाँ कखनि अयबै अहाँ अहाँ कखनि घर पर रहबै ने तऽ हम अहाँ हम अहाँकेँ फोन कऽ लेब पहिले पहिले फोन कऽ कऽ आयब तब अहाँ से हम बतियाएब पहिले अहाँके फोन कऽ कऽ तब हम अहाँकेँ पुछि लेब जे अहाँ घर पर रहबै कि नहि अहाँ घर पर रहबै तऽ हम चैलि आयब अच्छा ठीक

तऽ पैसा जखनी आयब तखने बता देबै अच्छा तखन ठीक है रखै छी आबि हम अहाँकेॅं कहै छी